जी जी अस ट्रैवल अजेंसी थमां बोलै ने आं उधमपुर दा जी जी

जेह्ड़ी मतलब साढ़े कोल गड्डियां न निक्की गड्डी बी हैन बड्डी गड्डी बी ऐ ते जेह्ड़ी मतलब साढ़ी निक्की गड्डी ऐ ते जिंदे च अस पंज बंदे लेई सकने आं ओह्दा कराया ऐ कोई बारां सौ जेह्ड़ी मतलब बड्डी ऐ मतलब दस बंदे आस्तै ते ओह्दा कराया रक्खे दा दो ज्हार ते जाने आह्ले ते ओह् ऐ दिल्ली छिल्ली दिल्ली होई गेआ पंजाब होई गेआ होर कश्मीर जाने होन्ने उद्धर बी जन्ने होन्नें आं होर साढ़ी उधमपुर च बी अजेंसी ऐ तुस जे अगर तुस जाना चांह्न्ने आं तुस अगर चांह्न्ने ओ ते अस करी सकने थुआढ़े आस्तै जी हां हैन इत्थै जी जी हैन हैन आं इत्थै पत्नीटाप ऐ सनासर ऐ आं जी जी गड्डी जंदी ऐ दोनें गड्डी जंदी ऐ बड्डी गड्डी बी जंदी ऐ निक्की गड्डी बी जंदी ऐ तुस जेह्डी चाह्न्ने ओ तां